आङो बिदिनो साफा खालामो माने न'नि सोरगिदिं हाग्रा बंग्रा गासिबो आङो माने एवस्रां एवस्रिं सनस्रां सनस्रिं खालामो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो अनेख जेनेबा हाग्राफोरखौ जों सननो हायाबाबो जोङो दा मुलि आरि बेफोरबायदि होनानै जोङो माने हाग्राफोरखौ जोङो फोथैनो हायो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो न'नि बाउनदारि सिङाव जोंहा दा जेनेबा जोङो गोदोनि समावथ' जेनेबा दानि बायदि फ्लास्टारनि न' गैयामोन नालाय ओमफ्राय दा बिदिनो जोङो हाब्रुजोंसो जोङो लिरनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय दा बिदिनो हाब्रु गोबोरखि गलायनानै जोङो न'फोरखौ सिखोन साखोनै माने लिरनो हायो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो दानि बोथोरावसो जेनेबा एसेबाबो आलादा जाबाय ओमफ्राय दा बिदिनो न' सिंफ्राव जेनेबा बेमा साथोब सुथोब जुदि खायोबा जों बेफोरखौबो जों साफा खालामनो हायो बा एबा जों साफा खालामो आरोखि ओमफ्राय दा बिदिनो सोरगिदिं जायगाफोरखौ जोङो सिबस्रांनागौ हाग्रा बंग्रा दाखोर दुखोर मैला मैथाफोरखौ जोङो दोननो नाङा आरो ओमफ्राय बिदिनो दानि बोथोरनि जों न' बां जों मोन्दों मालाय मा जानो जों बेफोरखौबोथ' जों साफा खालामनांगौ जायो ना नेतनो दा बेफोर सिङावबो जोङो बेमाफोरखौबो जों सोंथेनाय नुनो मोनो जों दा बेफोरखौ बुस्रिस्रां बुस्रिस्रिं बुस्रिनानै जोङो माने साफा खालामनांगौ जायो आरो बे बिदिनो जोंनि जानाय थानाय गाननाय जोमनाय जों बेफोखौथ' जोङो माने इजि खालामखानांगौ आनो माने साफा खालामनानै जोङो गाननाय जोमनायबाबो जों साफा खालामनानै थानांगौ आरो बिदिनो जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो साफा खालामनानै माने सुनानै जानांगौ जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो साखोन सिखोन खालामनायाथ' बि जोंनिनो माने मोनसे गावबा गावनिनो खामानिखा आरो दा जोङो बेखौ जोङो सिखोन साखोन खालामनायावनो जों बेफोरबायदि खालामनांगौ जायो आरो सोरगिदिं जेनेबा दाउस्रि दाउला मोसौ गलिफोर जेनेबा बेफोरबायदि थायोबाबो जों मोसौ गलिफोरखौ जोङो गोबोरखिखौ गारनानै जेनेबा साफा खालामनांगौ आरो सिबनांगौ दाउफोर लायोबाबो दाउ गग्राफोरखौ जोङो सिखोन साखोनै जोङो माने सिबनानै सिखोन साखोन लाखिनो हायो आरो गथ' गथायफोरखौ जेनेबा जोङो जोङो बिसोरथ' दुगैनोबो रोंजोबा नालाय दा बेफोरखौ जोङो माने दुगैस्रां लोबस्रां गाननाय जोमनाय गस्ला गामसा बेफोरखौ जोङो माने साफा खालामनानै होनांगौ जायो हा बिदिनो हाग्रा बंग्राफोरखौ सोरगिदिं माने दोननो नाङाखौनो जों बुंनो हायो जेनेबा सिगां जेरेखम मावदों बेफोरबादिनो जों साफा खालामनानै थानांगौ जायो आरो मानसिफ्राथ' जोङो आथिं आखाय थानानै दा जोङो जेबो रोङैआथ' गैया होन्नानै बुंनो हायो मानि गासिबो रोंजोबगौआनो बुंनो हायो दा बेफोरबायदि साफा खालामनानै जों मानसिया थानांगौ जायो आरो दा बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ